मूंखे मुंहिंजे दोस्त सां घुमणु जामु वणंदो आहे इहो मां ऐक्सपीरियंस तव्हां सां शेयर कंदुमि मूंखे पंहिंजे दोस्तनि सा यारनि सां छो घुमणु वणंदो आहे छाकाणि त मां हुननि सां जामु कमफर्टेबल महिसूसु कंदो आहियां जीअं त असां पंहिंजे फैमिली मेम्बरनि सां घुमणु वेंदा आहियूं त जामु कोई कोई नंढियूं वॾियूं ॻाल्हियुनि जी हूंदी आहिनि जीअं त हेॾे कोई डेंजरस जॻहि ते या कहिड़े बि जंहिं जॻहि ते असां खे वञणु न खपे या अहिड़ी लैंग्वेज न ॻाल्हाइणु खपे त उन इहे असांखे परे करिणियूं पवंदियूं आहिनि ॻाल्हियूं पर दोस्तनि सां गॾु वेही करे हर काई ॻाल्हि हिकु दिलि जी हिकु दिलि सां शेयर करे ऐं हिकु पाण खे कंफर्टेबल महिसूसु करे जिते मूंखे ग्रुप में दोस्त सां गॾु वणंदो आहे मां हुननि सां गॾु घुमणु वेंदो आहियां हुननि जे घुमण सां मूंखे माइंड हिकु त फ्रेश हूंदो आहे ऐं मां कॾहिं बि हीअं न सम्झंदो आहियां की मां कॾहिं अकेलो आहियां ऐं मूंखे कॾहिं कोई दुखु आहे हुननि सां गॾु वेही करे मूंखे हमेशा फ्री सुठो ख़ुशि ऐं हिकदमि छा चइबो आहे दिलि सां जीअं असां आज़ाद पंछी आहियूं हीअं असां रिअलाइस कंदा आहियूं जेतिरो बि सुठो थोरो टाइम मिलंदो आहे दोस्तनि सां गॾु मूंखे जामु वणंदो आहे असां सभु दोस्त पाण में खिली मस्ती प्यार सां हिकु ॿिए जा हाल ओड़ींदा आहियूं ऐं हिकु ॿिए खे सपोर्ट कंदा आहियूं कंहिंखे कोई तकलीफ़ु हुजे हुननि सां मस्ती मज़ाक करे हुन जा ग़म थोरा थोरी देर लाइ परे करे सघंदा आहियूं ऐं जामु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असां पंहिंजे दोस्त सां शेयर कंदा आहियूं ऐं हर हिकु प्लेस ते हिकदमि बेफ़िक्र थी घुमंदा आहियूं छाकाणि त असां हिकु ॿिए खे सपोर्ट करे करे कहिड़ी बि तकलीफ़ु वारी जॻहि हुजे या कहिड़ी बि डेंजर जॻहि हुजे या कोई बि पेनफुल जॻहि हुजे असां हिकु ॿिए खे सपोर्ट करे हुते पहुची वेंदा आहियूं ऐं कोई बि हिकु ट्रैकिंग ते था वञूं या कहिड़े बि स्विमिंग ते समुंड ते पहाड़ ते या कंहिं कोने में वञूं था हिकु ॿिए जो साथ हूंदो आहे त सही टाइम ते ऐं हिकु ॿिए जे सपोर्ट सां असां हुते पहुची वेंदा आहियूं ऐं दिलि जी जेको हूंदो आहे कॾहिं कोई ट्रेकिंग हूंदी आहे या स्विमिंग हूंदी आहे समुंड जो किनारो हूंदो आहे जिते कोई माण्हू पहुची न सघंदो आहे पर कीअं हिकु ॿिए सां मिली जुली असां हुन जॻहि ते पहुची वेंदा आहियूं ऐं दिल खे जामु ख़ुशी थींदी आहे तंहिं करे मूंखे मुंहिंजे दोस्तनि जी कम्पनी वणंदी आहे ऐं हिकु ॿिए सां ट्रैवल जामु सुठे नमूने कंदा आहियूं हिन करे दोस्तनि सां घुमणु ज़रूरी आहे मुंहिंजी बि हीअ सजेशन तव्हांजे लाइ आहे प्लीस घुमो